مجھے ہائیک کے بارے میں تو زیادہ پتہ نہیں لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مجھ کو اچھی لگتی ہیں جیسے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت کا موسم بہت سہانا رہتا ہے اس کی شعائیں آسمان میں پھیلی ہوتی ہیں اس کی کرنیں انسان کے بدن میں جا کر اس کی جو صحت کو گرماہٹ دیتی ہیں جس سے انسان کے اندر پروٹین ملتا ہے اور اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس کی کرنیں انسان کے جسم کو بہت فائدہ دیتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے شہر میں غروب آفتاب کا وقت کا موسم بہت دیکھنے والا ہوتا ہے ایک تو ہمارا شہر ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے لیکن غروب آفتاب کا موسم اس میں چار چاند لگا دیتا ہے غروب آفتاب کے ٹائم کا وقت اس میں چار چاند لگا دیتا ہے اور اودھ کی شام کافی مشہور ہے تو میرا فیورٹ ٹائم غروب آفتاب کا ٹائم ہے جس مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کو بہت مس کرتا ہوں اور یہ ضروری بھی ہے کہ انسان اپنے شہر کی ہر ایک چیز سے محبت کرے اور اس کو یاد رکھے